असांजे क्षेत्र जा पारंपरिक खेल आहिनि गिली डंडा पतंग बाज़ी पितू गरमु चिदा कबडी मलखान अहिड़ा घणा ई खेल आहिनि ऐं असां इननि खे घणी सुठी तरह सां खेॾंदा गिली डंडा खेॾण लाइ असां हिकु नंढी ॾंडी विच में रखी करे उन खे वॾी ॾंडे सां मारे करे जेतिरो परे थी सघे ओतिरो परे उन खे उॾाईंदा आहियूं मलखान में असां ॿ माण्हू मिली करे कुश्ती वांगुरु करे कुस्ती वांगुरु उन खे खेॾंदा आहिनि ऐं जेको जीतींदो आहे उहो विनर अ जीतियल कहलाईंदो आहे चिदा उन में असां नंढा नंढा गोला पत्थर जीअं चिदा खणी करे हिकु उंगली सां हिकु खॾे में उन खे पहुचाइणो हूंदो आ्हे पतंग बाज़ी यानी की अ पतंग बाज़ी त सॼे वल्ड में फेमस आहे असां हवा में पतंग उॾाईंदा आहियूं पितू गरम में असां विच में सत पत्थर रखी करे ॿ पासा टीम ठाहे करे हिकु टीम उन सत पत्थरनि खे किराईंदी आहे ऐं ॿी टीम जेसि ताणी उहे पत्थर हटाए तेसि ताणी सभिनि खे आऊट करे छॾींदी आहे हीअ असांजे देश पारंपरिक खेल आहिनि